सुपौलमे जे छै जेना स्वास्थ्य सदर अस्पताल छै वहाँपर आदमी जेना जाइत छै ओतय बहुत जादा लाइन आदमीके भीड़ होइत छै जाहि कारण जे छै पङ्क्तिमे लागै नम्बरमे लागै पड़ै छै आदमीके जाहि कारण ओतय किछु परेशानी बढ़ि जाइत छै ई परेशानी दूर होना चाही जाहिसँ कि आदमी जे छै तुरत जाइ तुरत ओकर इलाज होइ ई सब किछु कारण छै जाहिसँ कि लोक परेशान रहै छै दोसर छै कि जेना सुपौलमे इमरजेन्सी वार्ड छै इमरजेन्सी वार्डमे जेना आदमी अगर आधा रातिकऽ पहुँचै ओहि स्थितिमे कि छै लोकके कनी मनी लोकके समय लागि जाइत छै जाहि कारण जे छै आदमीके असुविधा महसूस होइत छै ई सब भी असुविधा नहि होबाक चाही ओकरो लऽ बढ़िआँ व्यवस्था होना चाही दोसर छै महिला सब जेना प्रसव कराबै लए जाइत छथि किछु नर्सके भी बढ़ाना चाही जे कि ओकर आसानीसँ इलाज भऽ सकै दोसर छै कि डॉक्टर सब डॉक्टर भी ठीक छै अथी अपना कार्यभार सम्हारै छथि बढ़िआँ सँ ओहिमे दिक्कत नहि छै लेकिन फिर भी किछु मेडिसीन दबाइ जे छै ओ उपलब्ध नहि भऽ पाबै छै ओहो उपलब्ध होना चाही हरेक दबाइ तऽ उपलब्ध होइत नहि छै हॉस्पिटलमे हम तऽ कहै छी जे जतेक चाही ओतेक करै एहिमे कोनो दिक्कत नहि दोसर छै गाँव देहातमे किछु दिक्कत छै जेनाकि हॉस्पिटल या चिकित्सा पदाधिकारी ओतय कने लेटसँ आबै छथि ई सब भी सही होना चाही जे कि आदमी आबै कभी भी जाइ आँखि मुनिकऽ तऽ आरामसँ ओतय इलाज भए सकै ई सब छै किछु परेशानी ई सबकेँ दूर करू